आनैयानो आरो अह मोजां अह मोजांहाय आनै मोजां अह मोजांथ' आनै बे अह फान्नाय बेसाद नालाय दा बायगासिनो दं दा मागोनि दिन नालाय मोजाङानो आरो दा सोरबा गान्नाय जोमनाय दख'ना गस्ला साफाथार नांगौना देलायनो मागोनि देलायनाय नालाय मोजाङानो दा फान्नो हादों आनै इसे मोजाङै औ आङो आंबो मैया जोंनि हाथाइयाव सइखानसो फानजादों

एह आंहा सादखान फानजादोंहाय सादखानसोल' ओमफ्राय आरो गस्ला ब्लाउसआ सइखानसो जादो खोमा ओमफ्राय आरो आङो हौवाफोरनिबो माबा लादोंना गस्ला गेन्दिफोर हाबि जाबि लादों नालाय गासैजों न'हाजारसो जादों खोमा आंनियाबो

दा सिजोनाथ' मोजांमोनहाय ओमफ्राय देनां आरो मेगना मिज्लु मिज्लु नायबाबो रावबो सौवदावनाय नङा जाहैसैब्रा माथो खालामबावनो अह बे अह बैयो आंनिखौ लांफैबा हामगौहाय होन्नानै मेगना ब्लिउ थांसैलायो माथो खालाम

एह फुङाव जागोनथ' र' देलायनो बायला बायगोन ना आराम आराम सोरबा बायदिया मोदान लायनाय दख'नाबो नांगौ जाहैयो ओमफ्राय मोजां मोजां अह अह अह